हैलो हा दीदी इहा पतंजली जी फेसक्रीम आहे न ॾाढी सुठी अथव हा ॾाढी माना हिकदमु बढ़िया पतंजली जी प्रोडक्ट माना ए वन नंबर प्रोडक्ट असांजे घर में सब शयूं असां पतंजली जूं ई यूस कंदा आहियूं हा तव्हां इहा क्रीम हिकु दफ़ो लॻाए ॾिसो हिकदमु अहिड़ी सुठी अथव एॾी सुठी अथव मतिलबु तव्हांजे चहिरे ते एॾो ग्लो अची वेंदव न चमकी वेंदो तव्हां हा मतिलबु पतंजली जी शइ में कुझु ॾिसणो ई न पवंदो आहे असांखे फेसक्रीम त माना उन जी नंबर वन क्वालिटी जी ईंदी अथव हा जे माना तां लॻाए ॾिसो हिकु दफ़ो यूस करे ॾिसो त तव्हांखे पाण खे ख़बर पइजी वेंदव